मैं खाली रहती हूँ घर के काम से खाली हो जाती हूँ तो पर्दा बिनती हूँ थाली पोस बिनती हूँ सिलाई कर लेती हूँ और कथरी भी सील लेती हूँ फ़िर थकान से शेष टाइम निकलता है तो घूमने भी जाते है ऐसा चीज़ है जैसे गार्डन हो गया मैत्री बाग हो गया ऐसे ऐसे जगह में घूमने का भी मन करता है तो कहीं चले गाए बाज़ार शॉपिंग करने चले गए या कुछ करने चले गए ऐसे ही शौक़ पूरा होता है घूमने के लिए कहीं किसी के रिश्तेदार के घर चले गए कोई बुलाया तो घर के काम से खाली हुए तो हम सभी यही करते हैं सबसे ज़्यादा तो पर्दा बिनते हैं खाली पोस्ट बिनते हैं झूमर बना लेते हैं गुलदस्ता बनाते हैं कपड़ा सिल लेते हैं पुराना कपड़ा हुआ तो कथरी वथरी सिल लेते हैं कपड़े फेंकते नहीं हैं उसको अपने काम में ले लेते हैं खाली समय में